हँ बाजू हँ हँ कोन जातिसँ छी अच्छा अच्छा तऽ मिथिलाके क्षेत्रमे जे चौड़चन मनाएल जाइत छै तऽ ओ भादव मासके जे है शुक्ल पक्षमे शुक्ल पक्षमे चतुर्थी तिथिके मनाओल जाइत छै जेकरा चौठीचन्द्र कहैत छै बुझलहुँ तऽ ओहिमे जे है से दिन भरि जे है महिला उपवास रहैत छथिन आओर ओकर बाद जे है से रातिमे रातिमे जे है से हुनकर चन्द्रमाके देखिकऽ दर्शन करैत छथिन तऽ ओहिमे जे है से मिथिलामे छै पहचान कि पान मखान मीन मिष्टान ई छै मिथिलाके पहचान तऽ एहि रुपसँ जे है खीर पूरी फल ई सभ जे है चढ़ाएल जाइत छै जी अच्छा अच्छा बड़ा अच्छा जे है से सुखद प्रश्न पुछलहुंँ मिथिलाञ्चलमे जे छै छठि जे एहि ओ सबसँ अच्छा जे है मनाएल जाइत छै ओहिमे कि होइत छै चारि दिनके ई व्रत होइत छै नहाए खाएसँ शुरु होइत छै आओर सुबहके भोरवा अरघ तक जे है ई कएल जाइत छै तऽ ओहिमे की होइत छै पहिला दिन जे छठ व्रति रहैत छथिन तऽ ओ जे है से एहिमे स्नान ध्यान कऽके आओर अच्छासँ जे है से नित निवृत्त कऽके जे व्रत रहैत छथिन ओकरा कल होकरके खरना होइत छै तऽ मीठाके मीठाके खीर बनैत छै आ ओ जे है से खएबाके बाद ओकरा बाद जे है छत्तीस घण्टा जे है निराहार बिना पानि पिले ओ व्रत कएल जाइत छै एहिमे जे है से ईखके प्रधानता होइत छै सूपके डलिआ सुपली ई सभ जे है से होइत छै बनैत छै हँ हँ जी तऽ तीज व्रत जे छै हमरा मिथिलामे बड़ा प्रचलित हो गेल छै तीज व्रतमे की होइत छै जे महिला जे होइत छथिन आ ओ अपना पतिके लम्बी उम्रके कामनाके लेल ई व्रत करैत छथिन तीज व्रत तऽ एहिमे जे है से महिला अपन सोलहो श्रृंगार कऽके रात्रिमे है से कथा सुनैत छथिन आ पूरा जे है विधि विधानसँ राति भर नहि सुतै छथिन आओर ई जे है बड्ड धूमधामसँ मनाएल जाइत छै